असांजे शहर में जेको चारण गढवी हूंदा आहिनि उन्हनि जी जेको सोनल माउ आहे उन्हनि जो जेको उन्हनि जो जनमॾींहं जे मौके ते पारंपरिक घोड़नि जी रेस रखण में ईंदी आहे ॾाढो सुठो वातावरण हूंदो आहे ऐं पारंपरिक घोड़नि जी रेस थींदी आहे जंहिंखे ॾिसण लाइ पर्यटक ॾाढो सुठो महसूस कंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठो वातावरण हूंदो आहे धार्मिक वातावरण बि हूंदो आहे ऐं घोड़नि जी रेस ॾाढे सुठे नमूने थींदी आहे ऐं ॾिसण जो पर्यटन खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे